नमस्कार मी चॅरिटी प्रोग्राम करूंक सोदता ताका लागन म्हाका हे पाणी जाय दोनीशशी लोक येतलो आनी ते प्रोग्रामाक म्हाका हे पाणी जाय तुमचे पसून अपेक्षा आहा की म्हाका हे पाणी मेळपाचे पाणी विभागासाठी हे म्हाका पाणी जाय